की यौ अहाँ हमरा सबके जे हॉस्पिटलमे एहन भए गेल हइ जे एहि ठाम हॉस्पिटल नहि बढ़िऑं यऽ सहरसा जाइ छी सवारी नहि चलि रहल यऽ सवारी जाइए तऽ तखन मानि लियऽ ओहि ठाम डॉक्टर नहि ठीक ढङ्ग से रहैए इलाज नहि भए रहल यऽ मूरी कटल यऽ हाथ कटल यऽ हमसब बुझु तऽ एकदम तबाह बनल रहै छी एहि ठाम अकक्ष रहै छी से तऽ बढ़िऑं हॉस्पिटल अथी करियो नहि तऽ दिल्ली जा रहल दिल्ली भेजैए रेफर करैए पटना रेफर करैए बम्बइ रेफर करैए हम सब गरीब आदमी कतऽ से जा सकैत छी से कहियो एहन नहि लग पासमे सहरसामे हॉस्पिटल बना दियौ जइ से कि हम सब बढ़िऑं से स्वस्थ रही आओर आ सबके इलाज बढ़ि से हुए एहन नहि छै जे हमरे टा नहि सबके इलाज एहन ने जे हँ दूर दूरके लोक आबैए नहि गाड़ी भेटै छै गाड़ी भेटै छै तऽ नहि ओथी जलदी जाइ लए तैयार रहै छै एक टा आदमी लऽके जाइ छै दू सए तीन सए टका भाड़ा लै छै गाड़ीके आ तकरबाद ओतऽ पहुँचै छी तऽ नहि डाक्टर रहै छै नहि ओ भेजलक ओहि ठाम गेलहुॅं आ डाक्टर लग गेलहुॅं जहन डाक्टरे नहि रहै छै हॉस्पिटल बढ़िऑं बढ़िऑं नहि भेटै छै तऽ लोक कहलक नहि चैल जाउ पटना चैल जाउ दरभंगा चलि जाउ तऽ बेगूसराय चलि जाउ ओहि ठाम बढ़िऑं बढ़िऑं छै दिल्ली चलि जाउ अहाँ चलि जाउ बम्बइ चलि जाउ ओहि ठाम इलाज भेटत अहाँके से हम यएह आग्रह करब जे कम से कम सहरसामे बढ़िऑं एक टा हॉस्पिटल बनबाके चाही जे कि जे हमसभ गरीब आदमी ओतऽ इलाज करा सकी